हमरा सबके मधुर भाषा यऽ मैथिली बुझलियै खूब बढ़िआँ बोली बिचार यऽ सुलभ दोसर आदमी कहलक यौ कत्तेक बेजोड़ मैथिली बोल लै छथिन यौ हँ बहुत बढ़िआँ बोल छथिन यौ आ कत्तेक आदमी तऽ भजपुरियोमे बोललक हँ तऽ भजपुरियोके आदमीके बढ़िआँ कयने छै आबाज निकलै हय बहुत बढ़िआ जनलियै मगर मैथिली से ओत्तेक बढ़िआँ नहि निकलै छै भजपुरीमे हँ मैथिली रहए बहुत बढ़िआँ कहलक लोग कत्तेक बेजोड़ बोलि लै छियै यौ अहाँ यौ बेजोड़ बोलैत छियै यौ मैथिलीमे कत्तेक बेजोड़ बोलैत छियै यौ बाप रे बाप खूब बढ़िआँ बोलैत छियै अहाँ यौ सबके अपन अपन भाषा होइत छै अपना मैथिली शुद्ध छियै जनलिए मैथिली बड़ा बोलैके चाही हमरा सबके लिए जनलिए भजपुरियोमे छै कतेक बोललक तऽ ओकरो बात बुझलहुँ एहन नहि ने बूझैत छियै बुझलहुँ हमहुँ सब मैथिली बोललहुँ जानलहुँ बहुत बढ़िआँ मैथिली मैथिली हम बोलैत छी अहाँ सब सुनिके अथी करियौ देखियौ कतेक बेजोड़ हमे सब बोलै लै चाहैत छी बढ़िआँ से बुझलिऐ इहाँ सब लऽके भोजपुरियोमे भेल कतेक आइटमके आदमी सब सब रङ्गके बोलै हय एहन बात नहि मैथिली नहि हय तऽ कोनो आबाजे नहि हय मैथिली से खूब बेजोड़ आबाज छै सुनबै आ सामना सामना सुनबै तऽ आओर बढ़िआँ लागत सुनैमे हँसी लागत जे सुनबै आबाज सुनिके हँसबै कहबै बाप रे कतेक बेजोड़ मैथिलीमे बोलैत छथिन कतेक बरिआती सब गेल कहलक पाहून पाहून कतेक बेजोड़ मैथिलीमे बोलऽ यौ पाहून एलखिन यौ पाहून पाहून कयलक जनलिऐ तऽ मैथिली हमर सबके खूब बढ़िआँ होय हय शुद्ध जनलिऐ अहाँ सब सुनिके अथी करियौ आ बस भोजपुरियोमे होइत छै कनी दोसरे रङ्ग बोललक ओकरो भाषा बुझलहुँ एहन नहि हय ओकरो सबके भोजपुरी बढ़िआँ होय हय कतेक आदमी सब रंग के सब रङ्ग आबाज निकलै हय हमरा सभक शुद्ध मैथिली यै तऽ हमरे सब सुनेलहुँ अहाँ सब देखियौ बढ़िआँ से बढ़िआँ लागत अहाँ सबके अपनेसँ इएह कहब मैथिली नहि कोनो आबाजे नहि हय जतेक मैथिली बोलियौ ओतेक बढ़िआँ होइ छै जनलियै सबठाम सबठाम मैथिली नहिए बोलैत छै सबठाम सब रङ्गके बोलेके पड़ैत हय जनलियै अगर शुद्ध अपनामे बजियौ मैथिली शुद्ध मैथिली बजियौ सुनैमे बढ़िआ लागल आ भोजपुरियोमे होय हय भोजपुरी लोग बोललक अपन जनलियै आदमी सब सब रङ्ग रङ्ग बोलैत छै जानलियै हमहीँ छियै अभी मैथिली बोलैत छियै हम अभी गाँवमे रहबै तऽ हम मैथलिए बोलबै दोसरे ठाम जयबै तऽ मैथिली नहि बोलैत छियै कनी मनी नहि समझ तऽ कनी दोसर भाषामे हुनका बुझआएल जाय हय आओर हमरा सबके मैथिली भाषा यै मधुर मीठा बोली अहाँ सुनियौ जानकार करियौ खूब बढ़िआँ यै ठीक हय अब ठीक